हा असां बाइक सवारी करण लाइ दोस्तनि सां गॾु मीटिंग रखी बाइक जी बाइक पे घुमण लाइ तयारी कंदा आहियूं जॾहिं मोकिलियूं या ॾिण वार हूंदो आहे अने मेड़ सां सभु दोस्त गॾिजी करे खाइण पियण जो सामान या मोशोक जो सामान पिकनिक वांगुरु जी पिकनिक वांगुरु पिकनिक मल्हाइण कंहिं सुठे स्थर ते वञी घुमी ईंदा आहियूं